हाँ जोधपुर में थार का रेगिस्तान के संदर्भ परिदृश्य में स्थित जोधपुर अविश्वसनीय दर्शनिक स्थलों में की यात्रा के अनुभव की तलाश करने वाले सभी किसी को भी निराश नहीं करता शानदार महलों राजवंशी किलो प्राचीन मंदिरों भव्य हवेलियों और आकर्षण संग्रहालयों से युक्त शहर है असंख्य अविश्वशनीय पर्यटक आकर्षकों से भरा है राजवंशी महलें शानदार किलें और सदियों पुरानी मंदिरों का स्थान जोधपुर है राजस्थान का यह भी शहर राज्य के साथ साथ भारत के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलो में से एक है थार के रेगिस्तान के सुंदर में परिदृश्य में स्थित जोधपुर में पूरे वर्ष उज्जवल और धूप वाला मौसम रहता है और जोधपुर जाएँ तो आपको कुछ जगह ऐसी हैं जिनको अवश्य घूमना चाहिए मंडोर गार्डन जोधपुर जाएँ तो मंडोर गार्डन घूम के जरूर आएँ उम्मेद भवन पैलेस साल उन्नीस सौ सैंतालीस में बना उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है मेहरानगढ़ किला है जोधपुर में ही जसवंत थड़ा है घंटाघर है फ्लाइंग फॉक्स जोधपुर में ही है तोर जी का झालरा है इन जगहों पर जोधपुर में अवश्य घूमकर आना चाहिए पर्यटकों को आकर्षित करने वाले सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तत्व हैं जिनसे लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं सरदार गोवरमेंट मूज़ियम है राव जोधा देसाई रॉक है मेहरानगढ़ फोर्ट है